आंनि केरियार एबा आंनि साख्रिनि इयुनाव आङो फोरोंगिरि जानो सान्दों आरोना नाजागासिनो आङो फोरोंगिरि जानो ट्राय सेसथा खालामगासिनो दङ जायोना जाया नाजाबाय थानोसै जानो हाब्लाथ' मोजां मानोहोनबा उन्दैनिफ्रायनो आङो फोरोंगिरि जानो गोसो आरोना ओंखायनो आङो सेसथा खालामगासिनो फोरोंगिरि जानो हागोन सानसे समब्लाबो बिदि साननानै नाजाथाबगासिनो आङो आनजादनि थाखायबो थियारि खालामगासिनो होखांबायबो आङो आरो आङो नाजाबाय थाबावगोन गाज्रि जाब्लाबो नाजाबाय थागोन आङो सानसे समावब्लाबो आङो आंनि जिउनि थांखि फोरोंगिरिखौ आङो जाफुंनो हागोन एबा सासे फोरोंगिरि महरै जानो हागोन बेखौ आङो आसा खालामनानै नाजागासिनो आरो आङो आंनि सायाव फोथायनाय लाखियो सानसे समावब्लाबो आङो बे साख्रिखौ फोरोंगिरि साख्रिखौ मोननो हागोन होननानै आङो आसाखालामनानै दंगासिनो आरो दा